बार्देस तालुक्यांत सगळें तरेचे लोक आसात व्यापारी आसात शेतकरी आसात बाकीचे कसले धंदे करणारे आसात टेक्सी ड्रायवर आसात आनी सगळें लोक आसात तेंचे बार्देस तालूक्यांतले म्हापसा ही तेंची बाजाराची बाजार पेठाची ती हे म्हणल्यार जेन्ना कोवीड जाल्लो तेन्ना थोड्याच्यो नोकऱ्यो गेल्यो आनी खूब लोकांक त्रास जाले धंदे चलना जाले धंदे बंद पडले तेन्ना तेंचेय बद्दल कितें तरी करपाचे अशें हे करूंक जाय आजुनूय थोडे लोक बेकार आसात कांय करपाचे हे ना तेन्ना बार्देसान हे सगळेंत लोक आसले कारणान तेंका मदत बीन अशी सरकारान करची